मुंहिंजो सभिनि खां यादि यादगार बाइकिंग अनुभव हो गए साल लास्ट ईअर में मां ऐं मुंहिंजो दोस्तु सागर सागर चावला करे मुंहिंजो दोस्तु आहे उनसां गॾु असां उनजी न्य नई बाइक बुलेट ते वियासीं असां वियासीं हितां खां माता जो मण आशापूरा माताजीअ जो मण सुबुह जो सवेल उथी करे असां वियासीं बैग वैग व पाए करे सभु साधन सामग्री खणी करे त उहो यादगार इनजे करे उहो सुबुह जो वातावरण एॾो सुठो हो ने ताज़े वातावरण में बाइक सुबुह जो उथी करे पाण बई ॼणा असां वियासीं त नई बाइक हलंदे में मज़ा बि आई पिए ने हिकु थोरी स्पीड बि हलाई पंजाह सठि किलोमीटर जी स्पीड बि हलाई हुई नि मूं वटि सादी बाइक आहे त हूअ बाइक हलाई त थोरो मूंखे वधारे मज़ा पिए आई ने ॿियो आहे कि माता जे मड ते हर कंहिं खे हिते इच्छा हूंदी आहे हितां जो फ़ेमस आहे कच्छ जो माताजीअ जो मड जेको आशापूरा माता जीअ जो ॾाढो जूनो मंदरु आहे माण्हू मान्यताऊं खणी हिते ईंदा आहिनि त उते वञणु हिकु ॾाढो मन सौभाग्यशाली थींदो आहे माण्हूअ करे त असांजो हीउ यादगार इन करे थियो त माता असां माता जीअ मड वियासीं बाइक ते न हिन पासे चङा अहिड़ा रस्ता बि सुठा बि आहिनि जेको सुबुह पाण सवेल उथी करे बाइक राइडिंग कयूं त पाण खे मज़ा ईंदी आहे जय झूले